आंनि बर' हारिनिफ्राय मोजांसिन मोननाय एकटर एकथ्रिस फोरनि मुङानो जाबाय हेलेना लिंसार बायदि बायदि बिसोरनि एकथिं खालामनायखौ आङो जोबोरैनो मोजां मोनो मानोना बिथांमोना जोबोरैनो पारफेक्ट एखथिं होयो आरो बिथांमोननि पारफेक्ट एखथिं होनायखौ आङो जोबोरैनो मोजां मोनो बिजों लोगोसेनो जोंनि बर'फोरनि सावथुन हिसाबै जेरै खिथेर बायदि बायदि सावथुन हा आङो बेफोरबादि सावथुनखौ नायनानै जोबोर मोजां मोनो आङो जोंनि बर' हारिनि थासारि मानोना जोंनि सावथुनाव बर' हारिनि थासारि थांना थानाय जिउ खहा बायदिफोरखौ जोङो मिन्थिनो मोननाय जायो बेजों लोगोसेनो हाग्रामायाव जिनाहारि बादि सावथुनाव जोङो बर' हारियाव गोदो बर'फोरखौ जेरै जिनाहारि खालामोमोन बेफोरबादि सावथुनखौ जोङो मिन्थिनो मोन्नाय जायो बेजों लोगोसेनो जोङो जोंनि खैसार बादि सावथुनाव बर'फोरखौ जेरै माबादियै गोदो खैसार खालामोमोन बेफोरखौ जोङो बै सावथुननि गेजेरजों मिन्थिनो मोननाय जायो बिनिखायनो आङो बर' सावथुनफोरखौबो नायनानै जोबोर मोजां मोनो आरो बेफोरनि मादाव जोंनि लिंसार एखथरनि फाव खालामनायखौ आङो जोबोद मोजां मोनो बेजों लोगोसेनो जोङो जोंनि बर' हारिनि जानाय लोंनाय आसार खान्थि दिन्थिनाय जेरै आलाइआरन सिनिमा बेफोर सिनिमाया जोंनि बर' हारिनि मुंदांखा बयनिबो साबसिन सिनिमा बिनिखायनो आं बे सिनिमाफोरखौ एबा भिदिअ'फोरखौ नायनानै जोबोर गोजोननाय मोनो आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव फाव खालामनाय जोंनिनो लिंसार आरो बर' हारिनि साबसिन सिद्धार्थ बादि बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि साबसिन मोजांसिन एकथर एखथ्रिस होननानै आं बुंनो सानो